हम फोनपेके ऊपयोग करै छी आओर जेना कोनो सामान लै छी तऽ डिजिटल भुगतान करै छी ऑनलाइन ऑनलाइन फोनपे फोन पे पार्टनर जेना फोनपे जी जीपे विश्वसनीय आओर सुरक्षित रहै छै एकर अलगसँ एकटा पिन पिन होइत अछि सुरक्षित रहैए फोनपे आओर हम जानल पहचानल आदमीके कह सकै छियै की फोनपे बड्ड नीक छै एकर लेनदेन बढ़िआँ होइ छै बाजारमे जे किछु सामान लै छियै फोनपे या गूगलपे करै छी आओर कोनो विश्वसनीय आदमीके कहि सकै छियै की फोनपे बढ़िआँ होइ छै जेना फोनपे बढ़िआँ छै तऽ खराबो छै अइपर बेसी पैसाके लेनदेन नहि करना चाही जेना एक लाख दू लाख एकर सबके नहि करना चाही कम पैसाके लेनदेन करना चाही फोनपे फोनपे होइ सँ आदमीके बहुत सुविधा भए गेलैए जेना आदमीके पास ओते पैसा नहि रहै छै तऽ मोबाइलमे अपन लोग पैसा डलवा लेलक जे सुरक्षितो रहै छै तऽ किछु कोनो भी छोट मोट सामान लैके भेल तऽ लोग फोनपे कए देलक इएह सब फोनपे फोनपे जी पे ई सब लेनदारके लेल विश्वसनीय छै सुरक्षितो छै आओर आदमीके लिए ई सब बढ़िआँ डिजिटल भुगतान ऐप जे भए गेलै ने ई सब बढ़िआँ छै